सिंधी असांजी ॾाढी बढ़िया ॿोली आहे सिंधीअ में असांजे घर में ई पंहिंजे ॿारनि सां खुले रूप सां ॻाल्हाइणु घुरिजे ऐं असां न ॻाल्हाईंदा आहियूं इन करे असांजा ॿार सिंधी न ॻाल्हाए सघंदा आहिनि सिंधी ॻाल्हाइण लाइ जीअं असां किथे बि मिलूं था दोस्त यारनि सां त असां खे सिंधी ॻाल्हाइणु घुरिजे इन सिंधीअ ॿोलीअ खे बचाइण लाइ असांखे ॾाढियूं कोशिशूं करिणियूं आहिनि छाहे सिंधी ॿोली माण्हू अॼुकल्ह न थो पढ़े न अॼुकल्ह स्कूलनि में सिंधी बि ॿुधाइनि था स्कूलनि में ॿुधाइनि न था सिंधी ॿोली असां कीअं हिन सिंधी ॿोलीअ खे वधायूं सिंधी ॿोली वधाइण लाइ असांखे ई उनखे प्रयास करिणो पवंदो असांखे ई कुझु न कुझु उन लाइ कुझु कार्यक्रम अहिड़ा करिणा पवंदा कि जीअं सिंधी ॿोलीअ खे असां वधायूं सिंधी ॿोली वधाइण लाइ असांखे पाण में सिंधी गाल्हाइणी आहे पाण में जीअं घर में ॿार उथनि था त उन सां सिंधीअ में ॻाल्हायूं जीअं ॿाहिरि वञू था त सिंधीअ में ॻाल्हायूं जीअं व्यापार कयूं था त सिंधीअ में ॻाल्हायूं अॼुकल्ह सिंधी ॻाल्हाइणु असांजी सिंधी ॿोली इएं लुप्त थी वेंदी त पोइ असां सिंधी बचंदासीं कोन त पोइ असांजी जातीअ जो छा असर ईंदो हिन कारण सिंधी ॻाल्हाइण लाइ सिंधी ज़रूरु ॻाल्हाइणी आहे असांखे सिंधी ॿोली बचाइणी आहे ऐं सिंधीअ में ई ॻाल्हाइणो आहे सिंधी फ़ख़ुर जी ॿोली आहे सिंधियुनि लाइ आयुर्वेद आहे पंहिंजा सिंधी त्योहार ॿारनि खां ॿारनि खे ॿुधाइणु घुरिजनि ॿारनि खे ॿुधायो सिंधी कीअं ॿार हेॾा असांजा तहिंवार आहिनि जीअं तीजड़ी तीजड़ी असांजो बढ़ियां हिकु वेही माई पंहिंजे मुड़ुसि लाइ रखंदी आहे उते हू बढ़ियां मेंहदी लॻाईंदी आहे सुकु सुकु मेंहदी लाहे लाहे लहंदी हेॾा बढ़िया बढ़िया असांजा सिंधी गीत आहिनि सिंधी असांजी ॿोली माउ ॾिनी आहे लोली सिंधी इहो इहो आहे जीअं सिंधीअ में एॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि कि मां तव्हां खे बखान ॿुधायांव थो हिनमहिल जीअं हिकिड़ो गीत आहे सिंधीअ में ठार माता ठार पंहिंजे बचड़नि खे ठार जीअं असांजे कई माता वाता ईंदी आहे त उहा सिंधीअ में उन खे शांति बढ़ियां असांखे ॾाढो आरामु मिलंदो आहे हुन में बढ़ियां निम जा पता रखंदा आहियूं सिंधी ॿोली बचाइण लाइ असांखे असांखे ॾाढियूं कोशिशूं करणियूं आहिनि छाहे सिंधी हिकु हिकु ॾींहं करे हिकिड़ो गीत आहे बढ़ियां हिकु हिकु ॾींहं करे उमिरि हली वेंदी हाणे बि राम जपे अञा महिल पई अथई सिंधी ॿोली में इहो गीत आहे एॾो बढ़िया आहे ॾाढो ॿुधो हो मां माता जे गर्भ में कयो तो कलाम अथई राम नाम जपण जो कयो थो कलाम अथई छा खणी आहे हुएं छा खणी वेंदें हाणे बि राम जपे अञा महिल पई अथई कयल गुनाह तूं ॿाहूं बधी ॿक्शाए जेको सताए कंहिंखे हाए हाए हैंशी इहे सिंधी गीत आहिनि ऐं सिंधी गीतनि खे अञा सुठे रूप सां बि माण्हू प्रोग्राम में बि ॿारनि खे ॿुधाए प्रतियोगिताउनि में वठे भाॻु वठे उहे सिंधी सिंधी प्रतियोगिताउनि में ॿुधाए हुन खे कि भाई हीअं हीअं सिंधी गीत ॻायो सिंधीअ जो वधान कयो ऐं असांजे जेके वॾा पूर्वज असांखे ॾेई विया आहिनि भाषा उन भाषा खे वधाइण लाइ असांखे ॾाढा प्रयास करिणा आहिनि ऐं प्रयास करे उन सिंधी ॿोलीअ खे बचायो न त असां सिंधी ॿोली पहिरों स्कूलनि में सिंधी पढ़ाईंदा हुया हाणे सिंधी मास्तर आहिनि ई पढ़ाइनि ई न था सिंधी त असांजे ॿारनि खे शिक्षाऊं कीअं ॾींदासीं हूअ असांखे घर में व्यापार में ॿाहिरि बाज़ारि में जिते असांखे टाईम मिले सिंधीअ खे सिंधीअ में ई ॻाल्हाइणो आहे जीअं जीअं किथे मिलूं भाई सिंधीअ में केरु आही तूं किथे रहंदो आहीं छा कंदो आहीं ऐं कहिड़े ॻोठ में रहंदो आहीं इहो सभु हिक ॿिए खां पुछो तॾहिं त सिंधीअ जो उच्चारण ईंदो न कि भाई सिंधी आहियूं असां सिंधी आहियूं त सिंधीअ में ॻाल्हायूं ऐं ॿिए जीअं एॾियूं भाषाऊं आहिनि त पंहिंजी हा पंहिंजी पंहिंजी भाषाउनि में सभु ॻाल्हाईंदा आहिनि न त असां सिंधी फ़ख़ुरु था कयूं असां सिंधी आहियूं सिंधी आहियूं त सिंधीअ में ॻाल्हायूं ऐं बाक़ी सिंधी ॿोली बचाइणी आहे असांखे त हुन लाइ सिंधी ॻाल्हाइणो ई पवंदो